चिड़ियाघर गेलहुॅं हमसब अनेक प्रकारके चिड़िआ देखलहुॅं ओहिमे सब सऽ बढ़िऑं चिड़िआ छलए चील चील जे हमरा सबके देखाइ नहि दै छै आब आब सिर्फ चिड़ियाघरमे छै सब सऽ पैघ चिड़िआ छलए डकहर आओर अनेक प्रकारके चिड़िआ छलै जेनाकि बाज कौआ मैना तोता गिद्ध बगड़ा जेकि हमरा सबके आब देखाइयो नहि दै छै कतौ छै नहि सिर्फ चिड़िआमे देखाइ दै छै आओर जेकि आब लोक चिड़िआ बाइचान्स से पोसै छै आदमी सब तोता पोसै छै आब चिड़िआ मिलनाइ बड़ा मुश्किल छै चिड़िआ बहुत मुश्किल से देखैके मिलै छै सिर्फ चिड़िआघरमे मिलै छै आओर कतौ नहि बाइचान्स कोइ देख लै छै कतौ एक अखन नीक लागै छै देखैमे कौआ तोता चिड़िआघरमे नीक लागै छै डकहर जेकि सबसे पैघ छै हुनकर पूछ छै बड़का टाके लोल छै बड़का टाके सबसऽ पैघ चिड़िआ वहए छै सबसे छोट चिड़िआ मैना छै